मां तव्हांखे अॻियां ॿुधायो की मूंखे सिलाईअ जो केॾो शौक़ु आहे ऐं हीअ सिलाई मां हिकु यूटूब चेनल खे ॾिसी सिखींदी आहियां ऐं पोइ हुन खां मां बि पंहिंजो हिकु यूटूब चेनल खातो खोलियो हुन यूटूब चेनल खाते में मां सिलाई ऐं हुन सां गॾु गॾु भुनाई भी सेखारींदी आहियां मां हिकु यूटूब चेनल खे ॾिसी ॾिसी सिलाई सिखियमि ऐं ई हुनुर वरितो ऐं हाण मां चवां थी जेका ॿाहिरि ग़रीब माण्हू आहिनि उहो ही नथो सिखी सघे पैसा ॾेई करे त हिन चेनल खे ॾिसी करे हू सीखे ऐं अॻियां वधे जीअं मां बि हिकु यूटूब चेनल खे ॾिसी सिखियमि ऐं अॻियां वधियमि हुन खां पोइ मां ही चेनल खोलियो ऐं मां जीअं यूटूब चेनल में जी भुनाई सेखारींदी आहियां हुन भुनाई में मां सीटर शालूं कम्बल मोजा अहिड़ी घणेई शयूं आहिनि जेके मां सेखारींदी आहियां छो की जेको राजस्थान शहर आहे हुन में सीउ ॾाढो घणो पवंदो आहे ऐं हुन सीउ सां बचण लाइ तव्हांखे ऊनी कपिड़ा पाइणा पवंदा आहिनि ऐं ही कपिड़ा इयं त ॿाहिरि घणेई मिलंदा आहिनि पर जेको कपिड़ो पाणि हथ सां भुनी पाईंदा आहियूं हुनजी ॻाल्हि ई छा आहे जीअं ॿाहिरि पाणि वठींदा आहियूं त हू सभु मशीनुनि सां ठहियल हूंदो आहे ऐं मशीनुनि सां ठहियल कपिड़ो ऊनी हूंदो त आहे पर हू गर्म न हूंदो आहे इनकरे जेको हथ सां भुनी पाईंदा आहियूं उहो कपिड़ो ॾाढो गर्म हूंदो आहे ऐं पाण खे सीउ सां बचाईंदो आहे इनकरे हू ऊनी कपिड़ो मां भुनाईनी भुनीदी आहियां ऐं अहिड़ा घणेई माण्हू हुन चेनल खे ॾिसींदा आहिनि ऐं कुझु सिखींदा आहिनि ऐं जीअं मां अॻियां सां अॻियां वधी आहियां त मां सोचींदी आहियां की ॿिया माण्हू ॾिसनि ऐं अॻियां खां अॻियां वधनि